मैं अपनी नृत्य के रूटीन के लिए संगीत बहुत अपनी जब मेरा मूड़ होता हे तो मैं आराम से शांति वाले गाने सुनती हूँ और उसी पे नृत्य करती हूँ क्योंकि मुझे उसपे नाचना मुझे काफ़ी पसंद आता हे मैं एकदम ज़्यादा भड़कीले तड़कीले गाने पसंद नहीं करती हूँ मुझे आराम से इमोसनल थोड़े दिल से अटेच होने वाले ऐसे गाने पसंद आते हें जैसे कि ओ रे पिया सॉन्ग जो हे वो मुझे काफ़ी पसंद हे तो मेरा उसपे डांस करने का काफ़ी मन करता हे तो जब भी मेरा मन होता है तो मैं उस गाने पे डांस करती हूँ तो उसी तरीके के जितने भी उस टाइप के ऐसे स्लो मोसन गाने है उनपे मे डांस करती हूँ और उनपे मुझे नाचना मुझे काफ़ी पसंद है और जब भी मेरे साथ और भी कोई रहता है तब भी मैं इसी टाइप के गाने लगाती हूँ और इन्हीं पे मे इन्हीं गानों पे मुझे थिरकने में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है तो मैं इन्हीं गानों को सुन के डांस करती हूँ नाचती हूँ